منالی میں روہتانگ پاس کو کی چڑھائی بہت مشقت بھری ہے اوپر چڑھنے کے بعد نیچے انسان چیونٹی جیسے لگنے لگتے ہیں نیچے دیکھنے پر ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم نیچے نہ گر جائیں سولانگ ویلی میں میں نے پیراگلائڈنگ بھی کی اوپر سے نیچے آتے ہوئے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا لیکن قدرتی مناظر کو کیمرے میں قید ہوتا دیکھ کر یہ خوف جاتا رہا اور اس پیراگلائڈنگ سے میں نے اپنے ڈر اور خوف پر قابو پا لیا